हाँ बहन कैसी हो तुम हम समस्तीपुर जिले से बोल रहे हैं आह तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा अभी हमारे यहाँ तो अभी दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही है और हम लोग तो नौ दिन उपवास चाहिए और शाम को फल फूल खाके फिर पूजा पाठ करेंगे और मेला और घूमेंगे बहुत सारे हमारे यहाँ हम लोग हम लोग पहले करते हैं जैसे कि कलश आर बैठाते हैं और फिर हम लोग नौ दिन का व्रत रखते हैं जिसमें हम लोग जिसको जो पसंद होता है वो करता है और हम लोग तो फल वाला करते हैं तो सुबह में उठते हैं फिर नहा के पूजा करते हैं उसके बाद पूजा करके भगवान की आरती उरती करके आरती आर करते हैं उसके बाद परसाद उरसाद बाँट के फिर हम फल फुल खाते हैं फिर हम आराम करते हैं फिर हम शाम में शाम बारते हैं और रेशमी करते हैं फिर आठवें दिन हम कन्या को सुपारी देते हैं और कन्या को सुपारी देके निमंत्रण करते हैं फिर बुलाते हैं तो उसको पहले पैर धोके थाली में उसकों हम आसनी पे बैठाते हैं और हम उसको भोग लगा भोग में उसको खिला खाना में खिलाते हैं हलवा चावल का खीर कचौड़ी चना भुजा हुआ वाला ये सब खिलाते हैं और उसके बाद फिर कन्या से आशीर्वाद लेते है फिर उसको पैसा देते हैं और आशीर्वाद लेके हम उसको भेज देते हैं फिर हम लोग नौवा दिन जाते हैं मंदिल में माँ दुर्गे की और वहाँ से घूमते हैं मिल पूजा पाठ करके

और इधर सुनिए ना हम सुने हैं आपके छठ पर्व में तीन दिन उपवास रखते हैं क्या ये सच है बाप रे हमारी इधर तो ऐसा नहीं होता है हाँ नौ दिन का हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं पर उसमें हम लोग फल खाते हैं